जोङो गोदोनि बोथोरफ्राव जोङो सिनेमा नायनो मोजां मोनोमोन जेन'बा क'क्राझारफ्राव गंगा हलफ्राव आरानदि हलफ्राव गोदोथ सिटि बास सोमोन नालाय बिजोंनो ज' ज' जों लोगोफोरजों सिनेमा जानाय खोनाब्लाथाय फैनानै नायफैयो आरो गामिफ्राव अबेहाय गान थालिम होदों अबेहाय थियाटार जादों अबेहाय फुथुला बर' फुथुला देखायदों बेफोरखौ ज' ज' लोगो दिगि थांनानै नायो मोन जोङो बेफोरखौनो थाबाय थाबाय थांनानै नायसै आरो जोङो दा गोदोनि बोथोरफ्राव रावनावबो न'खर न'खर टिभि गैयामोन नालाय दा बेखौनो सोरनिबा न'खरफ्राव टिभि जादोंब्ला सिनेमा फिल्म मोजां फोरबा थांनानै ज' ज' नायोमोन आरो फिल्म मोजां मोजां खोनाब्ला बिनिफ्राय जोङो अबेहायबा थुरिंफोर लाबोनानै बर' सिनेमाफोर देखायब्ला बे आलायआरन आलायस्रि आरो बिहामजो रानि बेफोरखौ थांनानै नायोमोन दा जोङो न'खरफ्रावनो मबाइल थाखाबाय नालाय दा बेहायनो जोङो सिरियाल फोरखौ बर' सिरियाल फोरखौ नायोमोन निउस नायो आरो जोङो नागिनफोर सिरियाल नायोमोन जेखौ सिरियालफोरखौ मोजां मोनो बेफोरखौ बर' सिरियाल बेफोरखौ नायला बायोमोन दानि गोदोनि दिनाव

बेफोरखौबो नायोमोन